आज जिनने पहले लोग शिक्षा नहीं थी आज के दिन में शिक्षा हुई शिक्षा करके मैं पढ़ने मतलब दिल्ली गया दिल्ली में जब वहाँ हमने देखा तो हिंदी बोलने लगे वो हमारे कान में सुनाई पड़ी और हम उसको जो बोल रहे थे अपनी भाषा में खड़ी हिंदी में तो वो लोग मजाक करना सोच सोचें कि ये लोग क्या बोलते हैं फिर किसी तरह से वहाँ रहते रहते ज़्यादा समय लगा तो लोग समझने लगे फिर काफ़ी दिन के बाद जो है साल दो साल में मैं अपने घर आया घर आने पर मैं वही हमारी आदत पड़ गई और आदत पड़ने पर और मैं उसको यहाँ भी बोलने लगे कि यहाँ वाले भी हँसने लगे तो पहले से अब से बहुत अंतर हो गया पहले दुनिया शिक्षित नहीं थी अब शिक्षित हो गई है तो इसलिए कोई ऐसी काम जो है अब नहीं हो रहा है बाकि जो है और कोई परेशानी तो अब नहीं बढ़ रही है क्योंकि शिक्षा की दुनिया आ गई है और अब अब शिक्षा के मामले में कोई मुश्किल तो जो है मुश्किल का काम नहीं पड़ करना पड़ रहा है सब अपने अब दिमाग से अपने विवेक से सब उसको बोल रहे हैं और उसको जो है पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं और कोई जो है अब परेशानी नहीं है रह गई सो जो है जैसा जैसा ये दुनिया बदलती जाएगी उसी उसी तरह से उसी उसी तरह से जो है हम लोगों को भी बदलना पड़ेगा बदल बदलने के बाद इसके बाद जो है तो क्या करने का कर करेंगे कि फिर वही आ जाएँगे और जो है जो पिछली पिछली दुनिया को छोड़ना पड़ेगा और आगे की समय और आगे की दुनिया को देखना पड़ेगा और कोई बात नहीं जो है अब आप जैसा जैसा आएगा सामने वैसे वैसे उसको देखना पड़ेगा उसको तो अब यहाँ पर जो है हम परिवार में रह करके आराम से अपनी जिन्दगी का निर्माण कर रहे हैं और लड़की वगैरह जो हैं वो अपना प्रदेश जा करके और वो अपना कमा धमा रहे हैं और कोई जो है और कोई अब मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ रहा है बाकी जैसा होगा वैसा फिर बाद में देखा जाएगा